आइ काल्हि देखल जाइत अछि जे विवाह पर लोक कनिआँक किछु पाइ दै छथिन आ तेकर बाद किछु समान दै छथिन जेना भेल सारी जेना भेल चाँदीके माछ जेना भेल अंगूठी जेना भेल सोनाके चेन ईसभ उपहार दै छथिन किछु आदमी घड़ी दै छथिन किछु आदमी ओहन ओहन चीज़ दै छथिन जे हुनका सामान्य जीवनमे काज भऽ सकनि आ दहेजक जहाँ तक बात छै तऽ कहि सकै छी जे किछु ने किछु जाति जेहन छै ओहि जातिमे दहेजक परम्परा छै एहिसॅं इन्कार नहि कयल जा सकैया लेकिन जखन बच्चा सफल होइ छै तखन हुनकर दहेज अधिक भऽ जाइ छनि असफल ब्च्चाके दहेज कनि कम भए जाइ छै तऽ सफलता पर दहेज सेहो निर्भर करै छै आ जॅं सफल नहि होइ छै तऽ दहेज प्रायः आब कम भेल जा रहल छै किछुए आदमी तक ई सीमित रहै गेल अछि दहेज आ हम उम्मीद करै छी जे धीरे धीरे लड़कीके संदर्भमे दहेज घटल जायत आ लोक नीक लड़की आ नीक लड़काक बीचमे दहेज आब धीरे धीरे कमो भेल जा रहल अछि लेकिन समाप्त नहि भेल अछि